एसे बोसोर आवगायाव जोङो मबाइल लानाय समाव बेबायदि स्मार्ट फन गैयामोन लेन्दलाइनजोंसो जों रायलायोंंमोन नाथाइ बे लेन्दलाइनजों रायलाइनाया जोंहा नांगौ बायदि सुबिदा जायामोन जोङो बेखौ लाबथिंनानै राइलायनो हायामोन नांगौ बायदियै जोङो फनफोरखौ गोसो जाब्लाबो हरनो हायामोन मानोना जि जोंहा बियो कानेकसन जायाबा जों रायलायनो हायामोन दा एसे उनाव जोङो किपेद मबाइल मोनबाय किपेद मबेलावबो नांगौ बायदि सुबिदा गैयामोन जोङो केमेराफोरबो खेबनो हायामोन बेनिखायनो जोङो नै दा बे समाव स्मार्ट मबाइल लाबाय आंहा आरो गंनै सिम दङ बे गंनै सिमखौ आं गंसे स्मार्ट फ'नावनो सोनायनि सुबिदा मोनबाय बे स्मार्ट फ'नाव गंनैयाव आङो इयारटेलखौनो लाजोबनाय जादों मानोना आगोलाव आं बि एस एन एल लादोंमोन बिएसेनेला जोंनियाव नेटवर्कआ नाङा बेनिखायनो दा गंनैबो इयारटेलानो बि इयारटेलखौनो दा आं नांगौ बायदि बाहायो आरो आं बियो सरकारनिफ्राय मोन्नाय गंसे इयारटेल आरो आंनि निजा मोन्नाय मोनसे इयारटेल सिम दङ सरखारनिफ्राय मोन्नाय सिमाव आङो स्कुलनि गथ'फोरखौ नांगौ बायदि समाव अनलाइन आं खालामना हरो बिसोरखौ प्रेगनेन्ट नारसिं बेसोरखौबो आङो बे अनलाइनावनो सोनानै नांगौ बायदि खौ आङो सरखारनो दैथाइहरो आरो खुदियाफोरखौ थि समावनो फट' केमेरा नांगौ समाव बेखौबो आङो दैथाइ हरो बेबायदि सुबिदाया जोंहा मबेलावनो जाबाय बेनिखायनो आं जोबोद मोजां मोन्दों मानोना गोजानाव थांनाय फैनाय हान्था मेलाफ्रावब्लाबो सुबिदा जोङो हरखाबै जोङो थांनो हायाब्ला बे मबाइलजोंनो जोङो नांगौ बायदि रिपर्टखौ हरनो हायो बेनिखायनो आङो नै दा स्मार्ट फ'नखौ जोबोर मोजां मोन्दों नैबे नांगौ बायदि समाव जोङो हिसाबफोरखौ हरनानै जोंनि खामानिखौ जों थियार मावनो हायो दा आङो सानसेयाव दाटा पेकनि थाखाय फनसास थाखा बाजि रां बाहायो आरो रिसार्सखौ मास मोनसेयाव थामजौ ब्रैजिनि सोनाय जायो